आङो न'खरनि मानसिफोरजों ज' जानानै एबा लोगोफोरजों जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआव माब्लाबा माब्लाबा पिकनिक जानो थाङो आरो बे जायगाखौ जों मोजां मोनो मानोना बे जायगाया मोनसे गोजोन बारहावा एबा नायनो मोजां मिथिंगायारि नुथाय दङ बेवहाय जोङो बोसोर गोदान जायोब्ला माब्लाबा माब्लाबा पिकनिक जानो थाङो आङो न'आव सरासनस्रायै ओरैनो थानाय समाव सिनेमाफोर नायनानै मोजां मोनो आं सिनेमा नायो हलिउड सिनेमा बलिउड सिनेमा बायदि बायदि रिजोनेल सिनेमाफोरबो नायो आरो बेखौनो नायनानै आं समफोरखौ बारहोयो ओरैनो थानाय समाव